हैलो मैडम जी तुस इद्धर आहनियै दस्सो आं फिर गै असेंगी पता चलना की किस स्हाबै दी एलर्जी ऐ अच्छा फोटो भेजेओ कि कनेहा रेड गेदा हा ते न्हौना पौंदा रोज़ ते रोज़ साफ सफाई रक्खनी भी होंदा ई आं अं